घर रातमे रातमे रहय छियै साँझके भरि दिन खटिके आबय छियै सुतय छियै रातमे चोर आबय छै भैंस चोराय लै छै नहि मोटर चोरा चोरया लै छै गाड़ीके बत्ती चोराय लै छै मोटर साइकिल लए कऽ चलि जाइ छै कहियो ने पुलिस आबय छै कि ने चौकीदार आबय छै देखय लए अइठिना सब चोरबाके आओर जकरा जे बन्दूक रहय छै हथियार रहय छै तऽ गरीब लोकके की करतइ घरमे डरसँ नहि बाहर भए सकय छै की करियइ गैया मालके सब चोर एकदम भैंसोके राति कऽ खिआ पिआके राखय छै आबय छै राति खुना दूइ बजे राति कऽ आबय छै एक बजे रातिके ई आबय छै चोराय चोराय कऽ लै जाइ छै भइर दिन खटि कऽ एतय आओर खा कऽ आराम नहि करतइ तऽ केना कऽ दिन जेतय ई तऽ सब दिन की कहय छै कि चोरिये होइ छै चोरी एतना कराबय छै कि नहि कथौ दरोगा नहि पुलिस नहि चौकीदार नहि हवलदार आबय छै कहियो देखय लए की गाममे की भेलय यऽ सब दिन की कहय छै इएह काम होइ छै चौकीदारके जयबो करय छै तऽ चोर चण्डाल लए आबय छै तऽ ओकरा लग कहबो करय छै फोनो करय छै तऽ अइबे नहि करय छै टाइमपर सबके भागाय दै छै तब आबय छै हाजरी बनबय लऽ कि हँ एलियै कहिओ नहि आबय छै पुलिस दरोगा देखय लए कि कोन चीज चोरी भेलय नहि भेलय सब दिन ओहिना रहय छै की करियइ अइ आदमीके जीवन पोसनेमे बहुत कठिन हइ छै ई की कहय छै एखनी तऽ कऽ कुछो नहि दै छै ने सरकारे कि कोन चीज बनायकऽ देलकइ एकटा नितीश कुमार रहय तऽ दै रहय ई की कहय छै आब जे ई लालू सरकार बनलइ तऽ कोनो चीजके उम्म नहि छै इहो रहय आओर ई की कहय छै कल्लर बना देलकइ कि एखनी एतऽ कऽ गरीबके ककरो देखय नहि छै की ल नाराइन मोदीमे चाउरो दै रहय पाँच किलो दै रहय तऽ पाँच दिन खाइ रहय तऽ ओहोमे दिन कटय रहय आओर एखनी ना कुछो ने आँय लालूके एखन राज्यमे कुछो नहि भए रहल छै